यहाँ हाँ बिहार में बोलिए कितने मतलब दिए हैं बिहार में कितना मतलब कौन सी चीज़ मतलब अथि होता है

सिपोल ज़िले में

सहरसा सहेरसा